हेलो सर क्या मेरी बात हेलो क्या मेरी बात भोपाल मोबाइल पैराडाइस शॉप से हो रही है अच्छा सर मैं ये बोल रहा था कि मुझे एक नया फ़ोन लेना था वीवो वी ट्वेंटी सेवन फ़ाइव जी लेना था सर

हाँ तो आप उसकी एक कॉस्ट के बारे में और रैम के बारे में बता देंगे क्या सर ब्लू कलर में चाहिए था

इक्कीस हज़ार हाँ हाँ सर

अच्छा अच्छा और सर इसके कैमरे के बारे में मुझे बता दीजिए हाँ और फ्रंट कैमरा पाँच ये तो बहुत कम है पाँच मेगापिक्सल है तो अच्छा और इसकी बैटरी बैकअप क्या है सर अच्छा

अच्छा एम जी और डिस्प्ले क्या रहेगा सर इसका अच्छा और ये पूछ रहा था सर जैसे कि मैं फ़ोन परचेज करता हूँ तो उस में मुझे मिलेगा क्या बॉक्स में मतलब क्या क्या मिलेगा

अच्छा अच्छा सर एडेप्टर साथ में मिलेगा ना मतलब होता है क्योंकि एडेप्टर मिलता नहीं है कभी कभी ठीक है सर तो सर मैं कब विजिट कर लूँ फिर सर ठीक है सर ठीक है सर तो मैं कल हेी ना शाम को आता हूँ छः के आस पास ठीक ठीक है सर